ॻामड़नि जी इलाही ॻाल्हियूं आहिनि जेके समाचार में न ॾेखारींदा आहिनि ऐं शहर वारनि खे ख़बर पवंदी कोन्हे पर इलाही अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके ॻामड़नि जे माण्हुनि खे सहनु करणी पवंदियूं आहिनि जीअं त ॻामड़नि में रहणु वारनि माण्हुनि जी ग़रीबी इलाही ॾुखी हूंदी आहे उन्हनि खे रहण लाइ सुठी जॻहि सुठो अनु सुठी रहिणी कहिणी ही सभु न मिली सघंदो अथनि उन्हनि खे पूरी रोज़गारी बि न मिलंदी आहे उहे पंहिंजे खेत्र में खेती करे पंहिंजो पेटु भरींदा आहिनि पर जेके हिननि खेती कई हुजे उहो विकरणु वञनि त उन्हनि खे पूरा पैसा मिलंदा कोन आहिनि अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हियूं समाचार में न ॾेखारींदा आहिनि माण्हुनि खे समुझणो खपे जेकी ही अनु खाइनि था उहो हिकु किसानु ई ॾींदो आहे जो पाण हुननि खे दुखी रखंदासे त पाण खे अनु न मिली सघंदो त उन्हनि जूं उन्हनि जी ॻाल्हियूं वधि में वधि सरकारि ताईं पहुचे अहिड़ो प्रयास पाण खे करणो खपे